महिलाके भी रोजगार करि सकै छै जइसे सिलाइ भेलै सिलाइ सिलाइमे सिलाइसँ अपनो भी अपनो भी रोजगार करि सकै करि रहल छै दस पाँच गोकेँ सिखा भी रहल छै तऽ ओकरो हेल्प मिल रहल छै ओहो किछु भी करि सकै छै ई बात छै कि सभ महिलाके तऽ नहि रहै छै कोनो बिजनेस किछु भी करि पेट भी पेट पालि सकै छै हमरा सिलाइ भए गेलै चाहै कोनो अगरबत्त अगरबत्ती तगरबत्तीके अथि व्यापारीके अथि करि सकै छै अगरबत्ती भी देखै छियै कतेक बनबै छै ओहिमे भी ओ भी रोजगारे भेलै हर चीज कोनो ई बात नहि छै कि रोजगार अथि नहि छै सिलाइ मशीनमे तऽ बहुत हर चीज एहन छै जे हर चीज कोइ भी चीज कोइ भी चीज बिजनेस करि सकै छै जेना सिलाइ होइ छै ओहिमे देखै छियै तब ब्यूटी पार्लर भेलै ओहो भी देखै छियै कभी किछु भी ओहिमे सिखयके होइ छै सीखै दस पाँच गोकेँ सिखबै छै तऽ ओकरो भी हेल्प मिल रहल छै ओकरो भी दस पाँचकेँ भी सभचीज रोजगारसभ सभ चलि रहल छै उतना अथि मतलब कोइ बात इएह छै कि सभ महिलाकेँ रोजगार हर चीजमे भऽ रहल छै चाहै ककरो भी कोइ ककरो भी कोइ भी रोजगार अच्छा अपनासँ रोजगार करै छै सभ अच्छा लगै छै एहन बात नहि छै कि सिलाइ अथि जेना भए गेलै अभी अगरबत्ती चाहे को कोनो चीज किछु भी चीज रोजगार करि सकै छै जेना भए गेलै जेना आब ई कोनो भी रोजगार जेनाकि दोकान दोकाने भेलै अथि जेना दोकान कऽ कऽ किछु बिकय चाहे जेना अभी कोनो चाहे किछु भी अथि करि कऽ बेचा सकै छै एहन बात नहि छै नहि भेजा सकै छै कोनो भी रोजगार तऽ रोजगारे भेलै एहन तऽ नहि छै कि नहि रोजगार भेलै हर चीजके रोजगार रहै छै ओहिसँ महिलाकेँ बहुत ही सुविधा होइ छै महिलाके ई बात नहि छै देखै छियै कढ़ाइ बुनाइ करै कढ़ाइ बुनाइ करै छै कतेक कतेक देखै छियै फूल देखै छियै फूल अर गुथै छै कि छै ने माला महंगा होइ छै माला बनबै छै हर चीजके सुविधा महिला देखै छियै करै छै हर चीजके बिजनेस करि सकै छै छै एहन बात नहि छै नहि करि सकै छै हर चीजके एहन अथि नहि अथि होय सकै छै कि जेना अभी